ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ اب آ چکی ہے ہر دیش میں ہر پردیس میں ہر جگہ ٹیکنالوجی آ چکی ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو بڑھاوا دینے میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے میں بہت مدد کی ہے انسان کو جہاں پہ لوگ جہاں پہ چار لوگ کام کرتے تھے اب ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے وہاں پہ ایک لوگوں کے کام سے ہی وہ ہو جاتا ہے ہمارا جو تھا وہ کپڑے کا کاروبار تھا تو اس میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں پہ وہاں چار لوگ سلائی کرتے تھے وہاں پہ اب نئی نئی مشینوں کی وجہ سے نئی نئی چیزوں کی وہاں پہ ایک لوگوں کا ہی کام ایک لوگ کا ہی کام بچ جاتا ہے جوکہ وہ کر لیتا ہے ٹیکنالوجی نے ہاں ہاں ہمارے کاروبار کو اس طرح بڑھایا ہے کہ وہاں لوگوں کی کم ضرورت پڑتی ہے وہاں ایک لوگ ہی وہ کام کر لیتا ہے جہاں پہ چار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنالوجی نے بہت بڑھایا ہے ہمارے دیش اور ہمارے کاروبار کو